हाँ आटो वाली दीदी बोल रही हैं अरे मुझे न यहीं लोकल में जाना था तो आप मुझे मिल मतलब आटो मिल जाएगा क्या मैं तो अभी चौक बाज़ार में हूँ आप कितनी देर पर आ पाएंगी पंद्रह बीस मिनट में आ जाएंगी अच्छा अच्छा हाँ तो आप है न यहाँ अपने सीधी रोड पर आ जाइए चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर आ जाइए वहाँ से मैं सीधे सीधे आपको वहीं मे मिल जाऊँगी मैं आपको चौक बज़ार में सीधे ही रास्ते पर ही एक मंदिर है उसके बाहर मैं खड़ी रहूँगी तो आप मिल जाना मुझे मेरे को न एक तो गणेश मंदिर तक घूमना है गणेश मंदिर दर्शन करना है मेरी फेमिली भी है साथ में तो हम तीन चार लोग हैं और आप गणेश मंदिर घूमा देना हमको उसके बाद वहाँ नारायणा तक भी चलना है तो नारायणा घूमते हुए वहाँ पार्वती मंदिर भी है पास में तो वो भी घूम लेंगे ओर अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है तो इसलिए हमने सोचा कि ऑटो ही कर लेते हैं हाँ हाँ चलेगा कोई बात नही है न हाँ हाँ हाँ और हाँ और आस पास कुछ हो तो ओर आप बता देना कभी जैसे हमें नहीं मालूम और आपको मालूम हो कि ये मंदिर भी रह गया है तो हम थोड़े दर्शन कर लें तो आप वो भी बता देना हमको तो हम वो भी घूम लेंगे साथ में जो रास्ते में अपने को आएंगे हाँ हाँ हाँ तो आप कितनी देर में मिली हाँ हाँ हाँ हाँ वो अच्छी हो बता देना आप हमको कोई दुकान हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है आप तो फिर आप कितनी देर में आ जाएंगी हाँ तो ठीक है आपको मैं वहीं मिलती हूँ मंदिर के बाहर है न ठीक है